سردیوں جب ہوتی ہے تو جانور کو بہت زیادہ ہی دقت ہوتا ہے اور سردیوں میں ہم لوگ جو جانور کو سویٹر پہناتے ہیں اور ان سب کو مطلب آگ اگ جلا کر اس سب کو جو اچھا سے اس کے پاس میں رہتے ہیں اور اس سب کو جو سردی لگ جاتا ہے تو سویٹر اچھا سے ہم لوگ جو پہنا کر اس کو مطلب ہوا نہیں جائے اس کے روم میں اچھا سے باندھ کے اور اس سب کو گھاس اچھا سے دیتے ہیں اور اس سب کو جو جانور سب کو اچھا سے گھاس اس کھلا کر آگ اچھا سے مطلب آگ تاپ کو اس کو دیپ جو ہے نا سیک دیتے ہیں اور جانور کو جو لگا کو چھوڑ دیتے ہیں اور جانور کو ٹھنڈی کے دن میں جو طبیعت خراب ہو جاتا ہے وہی کارن جو گائے اور جو ہے نا دودھ کم دیتی ہے ان سب کو بہت زیادہ ہی تکلیف ہو جاتا ہے ٹھنڈی کے دن میں اور ان سب کو جو ٹھنڈی کے موسم آتا ہے تو اس سب جو گھاس آر بھی اچھا سے نہیں کھا پاتی ہے وہی کارن اس کا طبیعت جو خراب ہو جاتا ہے ٹھنڈی کے دن میں جو جانور سب کو چلنے پھرنے میں بہت زیادہ ہی تکلیف ہوتا ہے اور جانور سب کو جو ٹھنڈی کے دن میں پریشانی بہت زیادہ ہی بڑھ جاتا ہے جانور سب کو ٹھنڈی کے دن میں جو بہت زیادہ طبیعت خراب بہت جلدی ہی ہو جاتا ہے جانور سب کو جو ٹھنڈی کے دن میں گھاس جو پورے صحیح ماترا سے کھائے وہ نہیں کھا پاتی ہے اور جانور سب کو جو ٹھنڈی کے دن میں بہت تکلیف ہوتا ٹھنڈی آ جا آ جاتا تو اس سب کو جو اچھا سے مطلب پیٹ نہیں بھر پاتا ٹھنڈی کے دن میں اور جانور سب کو ٹھنڈی کے دن میں گھاس اس بھی نہیں ملتا جو اس کو لا کے کھلا سکے اچھا سے اور جانور جانور سب کو جو اچھا سے گھاس ملے گا تو وہ اچھا سے کھائے وہی کارن ٹھنڈی کے دن میں گھاس ہی نہیں ملتا ہے جو وہ کھائے گی کیا